साढ़े ग्रां च ते कोई थिएटर थाटर है निं ऐ मतलब कि अस कि मतलब हां बचपन च इक बारी अपने मम्मी भापा कन्नै थिएटर च मूवी दिक्खने गी गेई ही अ'ऊं ओह्दे बाद फ्ही मतलब ब्याह होने दे बाद ते साढ़े ग्रां च कोई किश नेईं है मतलब जो बी असें फिल्मा मूवियां जो बी दिक्खनी होऐ अस घर गै दिक्खने होन्ने बाह्र अस नेईं गे ना गै मतलब इ'यां अपने बच्चें गी कुतै लैता कुतै थिएटर च फिल्म दिक्खने गी जां कुतै मूवी मतलब नेईं लैता उ'नें गी क्योंकि उद्धर कोई ऐसी सुबिधा गै नेईं ऐ ते ओह् जो बी ऐ मतलब मेरे बच्चे बी दिखदे ओह् घर गै दिखदे टीवी च जां मोबाइल च मतलब एह् सब घर गै होंदा थिएटर च कोई ऐसा किश बी नेईं ऐ उद्धर कोल ते कोई है गै निं ऐ उद्धर कुत्थै जाना असें दिक्खने गी फ्ही भाई हां जो बी ऐ घर गै दिक्खना सुनना जो सब किश घर गै ऐ